आंनि न'खरनि आरो लोगोफोरनि सोमोन्दै खिथानो थाखाय आं बे समाव आखायाव लाबाय आंनि न'खराव गासै द' सुबुंजों दाजानाय न'खरफोर आरोबाव आबै आयं बाबा मामि बिनानाव आरो आं दं आरो जों चयजन सुबुंजों न'खरा खुंजानाय आरो जोंनि न'खराव आरो बिफाया जोंना आबादारि आरो बिनि मावनाय दांनाय गासै बेनि मावनायफोरजों जोंनि न'खरा थांनानै आरो बेनि मावनायाव सोनारनानै जों थायो आरो लोगोसे आं फरायगासिनो दं आरो बिनानाव फरायगासिनो दं आरो बिमा आरो बिबै आरो बिमायं न'खरनि हाबाफोरखौ बिसोर मावो आरो लोगोसे जों जोंनि न'खरा अनलायनानै मोनसे मोजां फरिबेष जों लाखियो आरो जोङो दा बेबादिनो दासिमाव जोंयो मोजाङै जोंनि जोंनि न'खर खौ जों खुंलांगासिनो दं आरो दा लोगोफोर बुङोब्ला आंनि लोगोफोर गामिनि लोगोफोर कलेजनि लोगोफोर आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरनि लोगोफोर बेफोरबादिनो दा आंबो आंनि लोगोफ्रा आंजों लोगोसे नांगौआव हेफाजाब होलायो आरो जों लोगोफोरजों लोगोसे जों हेफाजाब होलायनाय लोगोफोरजों अनलायनाय जों बेफोरखौ जों खालामो आरो लोगोफ्रा जोंनि जिबनाव जोंनि थांना थानायाव जोंनि लाइफ स्पेनद खालामनायाव मोनसे गोनां लोगोफोरनि गेजेरजों जोंनि नांगौ समाव प्रब्लेम जानायफ्राव जों लोगोफोरनि गेजेरजोंबो जोंं सहाय मोनो आरो लोगोफोरनि गेजेरजों जोंनि नांगौ जानाय नांगौ जानाय माखासे प्रब्लेम फोराव जों बिसोरनिफ्रायबो जों हेफाजाबखौ मोन्नो हायो दा बेबादिनो लोगोफ्रा जोंनि थाखाय मोनसे गोनां दा बेफोरनो आंनि न'खरनि आरो लोगोफोरनि थाखाय मिथिहोनो गोनां निसयफोरा